जोंहा दै हरखाब दैबाना फैयोब्ला जों मा माबायदि जिउ रैखा मोननो हागोन जोंहा दैखौ जुदि आथिंजों आखाइजों दैयाव जुदि सानस्रियाब्ला जोङो खारनो रोङाब्ला जोंहा खैफोद दङ आरो जोङो सासे मानसिया दैजों दैजों बुसोमजानानै फैयोब्ला जों बेखौ सानस्रिनानैब्लाबो जोङो रैखा खालामनांगोन आरो बिलोआव जोंहा बिलोआव जोंहा सान थब्ल'यो थब्ल'नानै आरो जोंहा सानस्रिनानैब्लाबो जों बारनो हायो बारनानै जों रैखा मोनो आरो सानस्रिनो रोङाब्ला जोंहा दैयावनो खैफोद दङ दैजों बुसोमजानानै जोङो थैलांगोन अब्ला जोङो मा बेखौ बेनि राहाखौ जों नागिरनानै जों सानस्रिनांगोन सानस्रिनानै जों बारलांनो हानांगोन बारलांनानै जोङो आरो माखासे गोबां गिदिर गिदिर दंफां दंला दैबानाजों गोजावबोयो दैबानायाव गोजावाबोनायाव जोंहा बे दंफां दंला जोंनि सायाव एराय एराय जोङो सानस्रिलांनो रोंनांगोन हानांगोन अब्ला जों जिउ रैखा मोननो हागोन होमब्ला जोङो जिउबो खोमानाङा जोंहा होमब्ला मोजां जागोन आरो जों इयुनाव जों मोजां खनसेनो गोरों जागोन आरो जोंहा बेबायदिनो सानस्रिलांबाय थानांगोन आरो आरो बेबायदिनो दैमा बिलोआव जों ना हमो हमनायाव जों सानस्रि सानस्रि हमनांगौ जायो आरो गिदिर गिदिर बिलो बिलो दैमायाव जोङो लाङि लाङि सायो लाङि सानानै जोंहा सानस्रिनानै जोङो सानांगौ जायो सानानै जोङो फैनायाव सानस्रि बोनांगौ खानांगौ जायो बेनिखायनो जोंहा दै सानस्रिनाया जों हुदा खालामना लानांगौ हुदा गैयाब्ला जोंहा जोंहा जेबो जाया सानस्रिनाया जाबाय जोंनि हुदा जिउ रैखानि थाखाय मोजां जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय मोजां बेखौ जों गासैबो खालामना लानांगौ गासैबो सुबुं सानस्रिनो गोरों जानांगौ लानानै जों होमब्लासो जोंहा रैखा मोननो हागोन जिउआव जिमाननाखि दैबाना फैयाथों मानो जेसेबां सानस्रिनो रोङोब्ला जोंहा जिउ रैखा मोननो हायो बेनिखायनो बयबो सुबुङा सानस्रिनो गोरों जानांगौ आरो सानस्रिनानै जों गावखौनो बयखौबो मदद होलायनो हानांगोन हाब्लासो जोंहा जोंनाव सुबुं समाज सुबुं समाजआव मोजां जागोन दिनै सासेया सासेखौ रैखा खालामब्ला बै सासेयाबो खालामब्ला जोंहा जौगानो हागोन सुबुं समाजा बेनिखायनो सानस्रिनाया जोंनि जोंनि सानस्रिनाया बयनिबो गोनां सानस्रिनो रोंथारनांगौ अब्लासो जोंहा सासेखौ बासायनानै बै सासेखौ बासायनो हाब्ला जोंनि सुबुं समाजा रैखा मोनगोन अब्लासो जोंहा मोजां जों मानसि जानो जों हागोन दैयाव दैयाव सानस्रिनायाव बेबायदि जायखि जाया जों मानसि जानो हागोन